ہلو ہاں جی جی بتائیے جی بتائیے کتنا چاہیے تھا چکن کا کہاں پہنچانا ہے یہ اچھا اور سو کا ریٹ چل رہا ہے ڈیڑھ سے روپئے یہی چالیس پچاس والا قریب پڑ جائے گا وہ دیکھ لیں گے ایک سو تیس دے دیے گا مٹن چھ سو روپئے بولے چل رہا ہے مٹن کا بھی دیکھ لیں گے چار سو میں لگا دیں گے چار سو روپئے چلیے ساڑھے تین سو دے دیے گا دو سو دیں گے یا ایک سو بیس میں تو نہیں ہو پائے گا اِس لیے کہ مٹن مہنگا چل رہا ہے ڈیڑھ سو روپئے میں بھی نہیں ہو پائے گا ڈیڑھ سو روپیے میں تو نہیں ہو پائے گا ایک سو اَسی لگ جائے گا چکن کا نبّے لگا دیں گے آپ بتا دیجیے چلیے ٹھیک ہاں مل جائے گا آپ کو

ٹھیک